टमाटो बसरु थूम साॻ गोभी सिङरियूं बिहु अंब सूफ़ केला खीरो सिंगाड़ा सीता फ़ल कोकी पटाटा ऐं और भुॻा चांवर सिंधी कढ़ी बेसण जी कढ़ी